दा दानि जुगाव बांसिन खेला गथ'फ्रा खेला गेलेनाय खार'ना जाहैबाय दानि जुगाव बांसिन मबाइलनि गेम बांसिन बेफोरखौ बाहायनाय जायो इलेकट्रनिक्स बुस्तु बाहायनाय जायो ओंखायनो जोंनि मानसिफ्रा दानि दानि समावहाय बांसिन मानसियानो खेला गेलेनायखौ बा माखासे फुटबल भलिबल बा एत्सेत्रा माखासे माबाफोरखौ इसे खम गेलेनायखौ नुनो मोनो मानोना आजिखालि जोंनि मानसिफ्रा मबाइलावनो समखौ गोलाव सम बारहोहरो बेनिखायनो जोङो दानि युथ्सफोरा बा दानि दानि मानसिफ्रा बै सुबुंफोरखौ माने बैनिफ्राय गोजान जाहोनानै नैबे जोंनि माखासे खेला धुलाफोरखौ गेलेहोनो थाखाय बा मोनसे इनकारेज खालामनो थाखाय जोंनि सुबुंफ्रा मोनसे बैसोरखौ लानानै बा बैसोर सुबुंफोरखौ लानानै मोनसे मोनसे मोजां बैसोरखौ थुलुंगा होनो मोनसे मोजाङै ज' जिरायलायनानै सावरायलायनांगौ बा गावजों गाव ज' जानानै मोनसे मोजां सानलायनानै मोजां खामानिनि थाखाय बयबो बिसोरखौ एनखारेज होनांगौ दा बे आंनि सान्नाय मथे बे आरो ओमफ्राय बैसोर गथ'फोरखौ जोंनि मेन जों मोजां लामायाव लाबोनो थाखाय मोजां मोजां खोथा लायरायनांगौ बा मोजां मोजां सानहोनांगौ बा मोजां खोथा लायरायनांगौ मोजां सानलायनांगौ मोजां माबा मोनसे दिसिजोन लानांगौ बेफोरनि गेजेरजों जोंनि साफ जोंनि माखासे लाइमोनफोरा बिसोर जोंनि माबायाव फैगोन आरो जोंनि मोजांआव मोजां लामा फारसे फैगोन बेनो आरो दानि बाजारावथ' जोंनि लाइमोनफोरा बांसिन जौ जुवा बायदिसिना नि निसा बायदिसिनाखौ बांसिनानो बावबाय बायो बायदिसिना हेनथेन दा बेफोरखौ लाबोनो थाखायनो जों मोनसे इन्खारेज खालामनो थाखाय माखासे मोजां मोजां बुस्तु मोजां मोजां जिराद सामफ्रामबो बिसोरखौ दरयै एफा धर्मनि फारसे गोसो होनांगोन जे इसोर सिबिनायाव मोजां गोसो होनांगोन बिसोरखौ मोजां खोथा बिसोरनाव सोनांगोन साफ्रोमबो बिसोरखौ लानानै मोनसे सेमिनार बा मोनसे जथुम जथुम नांगोन बेसोरखौ बेबायदियैबासो मोनसे पजितिभावहायजोंबासो बिसोरखौ जोङो मोजां बेब'स्था खालामब्लासो जेनबा मोजां खालामब्लासो बेखौ बिसोरखौ जों मोजाङाव लाबोनो हागोन बेनो ओमफ्राय बा बिसोरखौ जोङो बुनाय बा माबा मोनसे गाज्रि रोखोमै जों मोजाङाव लाबोनो हानाय नङा जों बिसोरखौ मा अन्नानै अनलायनानै बा मोजां मोजां खोथा होन्नानैनो जोङो बिसोरखौ मोजाङाव लाबोनो हायो आरो जाहाथे बिसोरो जों बुलाया सैलाया बिसोरखौ जों माने गाज्रि वेजों जोङो जेनबा थांनाङा जों बिसोरखौ मोजाङै लाबोनांगौ बेनो आरो जोंनि मेन माबाया गेलेयैनि खारना आजिखालिनिथ' आंनि काजिन बिब'वाथ' मबाइल इन्थारनेटनो मानो बेनिथाखायनो जोंनि माबायाव गेलेयिया जोंनि गथ'फ्रा गेलेयि खारना जाहैबाय बेनोमोन दा बिसोरखौ जोङो बैनिफ्राय सोलायहोनांगौबा जों बिसोरखौ मोजां रायलायनांगोन बा मोजां खोथा सोनांगोन बा मोजां गियान होनांगोन बेफोरनो जाहैबाय जोंनि गथ'फोरखौ थुलुंगा होनायनि मोनसे मोजां फयन्तखौ मोजां दिगखौ आं नुहरो